हांवें जे भुरग्यां खातीर उपक्रम पुस्तक आसा तें ऑर्डर केल्लें तातूंत वेगळे वेगळे तरेचे उपक्रम आसात आनी तो बूक गणीत ह्या विशयाचेर आसा तो बूक खुबूच मजेशीर आसा गणीत हो विशय त्या बुका मार्फत भुरगीं सहज शिकूंक शकतलीं